हँ बाजियौ श्यामक दऽ रहल छीयै श्यामक दऽ रहल छीयै हँ हँ कीया नहि देबै नहि नहि काज करतय काज तऽ कतय अच्छा कए रहल छै अहाँके कोनो काज यऽ हम करा देब नहि करतै करतै काज कए रहल छै करतै अहाँके कोनो काज यऽ अहाँ कहियौ हम करा दै छी हँ हर वार्डमे काम भए रहल छै कसरतवला ई छै ओ छै हर काम भए रहल छै आइ अहुँ बौआक ने अछि करबा देबै हम्मे न अहाँ हुनका वोट दियौ अहाँ नहि छी हम चिन्है छी अहाँके वोट दियौ अहाँके हम करबा देब रोड बनल यऽ रोडो बना देत हुनका वोट दियौ अहाँके रोडो बनि जेतै नहि नहि अहाँ पैसो लेबै तऽ अहाँके हम दिया देब खर्चा पानि जे लेबै अहाँके हम दिया देब एहन काज सभटा कए रहल छै तऽ लाइट आर लगल यऽ लाइट आर लागल यऽ हँ लाइटो लगबा देब अहाँके अहाँ हुनका वोट दियौ अहाँ अहाँ केकरा दए लऽ चाहै छीयै वोट नहि नहि ऐना अन्याय नहि करियौ हँ छोड़ि दियौ ओकर घरवला छोड़िक भागि गेलय हँ हँ हम की कहि रहल छी वोट हुनका दियौ अहाँ अहाँके कामसभ भए जेतै हँ ओ घरमे मारपीट की हुनकरा घरवला भागि गेलै ओ घरमे मारतै की ओ चुनाब लड़तै

नहि तऽ जिनका हम वोट दए रहल छियनि सभसे अच्छा आदमी छथिन जे अहाँ कहबै अहाँके भै जेतय हँ जे चीज अहाँ चाहबै ओ चीज मिल जेतै नहि नहि ठीक छै अगर शांत छै हम जिनका वोट दै रहल छीयै हुनका दियौ अहाँक जे चीज अहाँक पूरा हेतय सभ भै जेतय काम जे जीततै हुनका मदद करियौ अहाँ जिनका नहि जीतैके छै हुनका पीछाँ किए अहाँ समय लगेबै आ सोनियो सोनियो आरके दियाद दै रहल छै हिनके वोट अहाँ हिनका वोट दियौ अहाँके जे काम छै सभ काम भऽ जेतै सड़क बनि जेतै लाइट लागि जेतै सभ कुछ भऽ जेतै